जी भैया बताइए आपको क्या क्या चाहिए हाँ तो आपको ये सब चीज कब तक चाहिए

तो देखो हं दस दस सेट चाहिए तो इसमें से एक आधी चीज तो अभी मेरे पास होंगे लेकिन आधे नहीं होंगे तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको इन सबकी जरूरत कब तक है तो उस हिसाब से मैं इनको बुलवा कर अपने पास रख लूँगा अच्छा तीन दिन बाद चाहिए आपको तो ठीक है मैं इनको दो दिन के अंदर ही बुलवा लूँगा और बुलवाने के बाद मैं आपको बता दूँगा तो आप आ कर ले जाना इसमें करीब करीब आपका आएगा करीब करीब आपका इसमें आएगा आठ सौ साढ़े आठ सौ रुपए का खर्चा आएगा हँ ठीक है अब आप इतना ज्यादा ले रहे हैं तो अपन थोड़ा डिस्काउंट कर लेंगे साढ़े सात सौ करीब दे देना आप ये भी आपको ज्यादा लग रहा है तो आप अ आप ठीक है देख लेना आप अ सात सौ रुपए दे देना

ये आपको दो दिन मतलब परसों के दिन शाम तक मैं आपको इनको उपलब्ध करा दूँगा परसों शाम दुकान तो वैसे रात दस बजे तक खुली रहती है और मैं सामान इनको बुलवा लूँगा छ बजे के पहले ही मैं बुलवाने की कोशिश करूँगा तो आप परसों छ बजे के बाद जब भी चाहें आ कर ले जा सकते हैं हाँ तो ये परसों के दिन मैं आपको जब भी जैसे ही मेरे पास आएँगे मैं आपको बता दूँगा कि आप आ जाइए